ایک زمانے میں میں ایک نئے اسمارٹ فون کی تلاش میں تھا جو میرے بجٹ کے مطابق ہو اور میری ضروریات بھی پوری کر سکے تحقیق کرنے اور جائزوں کو پڑھنے کے بعد میں ریڈمی فور اے پر آیا میں پہلے تو ہچکچا رہا تھا کیونکہ میں نے اس برانڈ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا لیکن میں نے موقعہ لینے کا فیصلہ کیا میری میری حیرت کی بات یہ ہے کہ ریڈمی فور ایم میری تمام توقعات کے برھ کر ثابت ہوا پہلی چیز جس نے میری توجہ مبذول کری وہ تھا اس کا ڈیزائن اور فون کا ہموار ٹچ نیویگیٹ کرنا آسان تھا اور اسکرین بالکل صاف تھی کیمرے کی معیار بھی متاثر کن تھا اور میں صرف ایک ہی کلک کے ساتھ شاندار تصاویر لے سکتا تھا اب بیٹری کی زندگی ایک اور خصوصیت تھی جس سے میں کافی متاثر ہوا میں اپنے فون کو بار بار چارج کرنے کی فکر سے آزاد رہنے کے ساتھ ساتھ اسے کئی گھنٹوں تک استعمال کر سکتا تھا یہ میرے لیے ایک گیم چینجر تھا کیونکہ میں نے اپنے فون کو کام اور تفریح کے لیے استعمال کیا ریڈمی فور اے کے بارے میں ایک بہترین چیز اس کی قیمت تھی یہ سستی تھی پھر بھی اس میں اعلیٰ درجے کے اسمارٹ فون کے تمام خصوصیات موجود تھی میں پیسے بچا سکتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اعلیٰ معیار کا ایک اسمارٹ فون تھا مجموعی طور پر ریڈمی فور اے کے ساتھ میرا تجربہ مثبت کے سوا کچھ نہیں تھا یہ قابل اعتماد مؤثر اور میری تمام توقعات سے تجاوز کر گیا تھا میں اس فون کی سفارش ہر اس شخص کو کروں گا جو معیار پر سمجھوتا کئے بغیر بجٹ کے موافق اسمارٹ فون کی تلاش میں ہو